जी दिक्खो जी अस गार्डनिंग अपनी लान्ने मेई जून च लान्ने अस फुल्ल जियां गुटिटये दे फुल्ल होई गे गुलाबै दे फुल्ल होई गे होर बी बड़ी तरह तरह दे फुल्ल होई गे ते उनें अस लान्ने मेई जून च मेई जून च लाए बरसांती सारें उनें गुड्डी गड्डियै पानी शानी दिंदे रेह् टाइमा टाइमा दा धुप्पां होन तां उनें पानी दिंदे रौह्ना इ'यां नेईं तां बरसात दा पानी बी चलदा रौंह्दा ते बरसात होऐ तां ते पानी शानी दी इन्नी जरूरत नेईं पौंदी गुट्टियै फुल्ल लान्ने अस बेचने आस्तै बी लान्ने बड़े साढ़े बिकी जंदे मंदरै लाने आस्तै ते अस आपूं बी हार बनाई बनाइयै ते मंदर चाढ़ने शैल करी सुई लैनी आपूं सुइयै धागा लाई'र ते गुट्टियै फुल्ल लाई'री हार परौने ते ओह्दे सीने ते फ्ही मंदर चाढ़ने हां जी मंदर चाढ़ने शैल करियै गुलाबै दे फुल्ल बी लान्ने गुलाबै दे फुल्ल बेचने आस्तै बी लाने अपने आस्सै पास्सै बी लान्ने गार्डन च बी लान्ने शैल करी मतलब शैल सोह्न लब्भै अपने जियां साढ़ियां सीढ़ियां होंदियां ते ओह्दियें साइडें साइडै अस साढ़ै अस दस्ती कम्म करने ओह् बनाने असें टीन नी होंदी तेले दा टीन पीपा बोलदे अस उसी डोगरी च पीपा दा अस बनाने गमला पीपा दा गमला बनाई'री पीपे च पानी मिट्टी ते मिट्टियै च लाउना फुल्ला दा बूह्टा ओह् बनी गेआ साढ़ा गमला नेईं ते ओह्दे उप्पर पैसे लग्गने तेल असें खाई लैते दा ओह्दे चा ते ओह् जेह्का टीन होंदा ओह् बेकार होंदा होई गेदा टीन खाल्ली करो ओह्दे च मिट्टी पाओ ओह्दे च जी फुल्ल लाउड़े ओह् साढ़ा देसी जगाड़ ऐ ओह्दे च साढ़ा गमला बनी गेआ असें पैसे बी इन्ने खर्च करने दी जरूरत नीं पौंदी अस लोक मतलब प्हाड़ी लोक ज्यादातर ते गरीब ही होन्ने बचारे शैह्रा च नौकरियां नाकरियां साढ़ियां बड़ियां घट्ट होंदियां ते असें देसी कम्म करी'री असें करना पौंदा फुल्ल लाने देसी कम्म करो जी अपने हत्थैं आपूं हार बनाओ ते बेचने आस्तै बी अस आपूं हार बनाने हार बनाए बेचे अपने शौक कन्नै बी आपूं मंदर चाढ़े बच्चियें ई दित्ते बच्चियां पूजियां ते हून जियां करवाचौथ उप्पर आवा अवा दी तां करवाचौथ उप्पर बी बड़े फुल्ल लग्गने हां जी साढे इ'यै टाइम होंदा कि मेई जून च लाने ते बस त्यार होई गेदे होंदे इसलै ते हून थोह्ड़े सुक्का दे बी बट पानी शानी देई'र अस उनेंई नेईं सुक्कना दिंदे